हलो अरे भाई मेरे घर में मेरी बच्ची की शादी है तो मेरे को कुछ गहने बनवाना है बच्ची के लिए हार अंगूठी वग़ैरह ये बनवाना है मेरे को हाथ की चूड़ियाँ वग़ैरह तो आप ये बताइए कि सोने का क्या प्राइस चल रही है जी तो वो ज़ेवराती है या प्योर गोल्ड है नहीं आप वो किस क्रेट में बनाते हैं बाईस कैरेट में बनाते हैं इक्कीस में बनाते हैं तेईस में बनाते हैं और तो बाईस कैरेट की क्या कीमत रहेगी बोलिए आप जो है मेरे वो एक दम

परचेज़ नहीं मतलब मैं इस्टॉलमेंट में चाहता हूँ कितना रहेगा अरे कब आ जाएं हम बोलिए ठीक है मैं आ रहा हूँ हाँ मैं आपको कोल कर के आता हूँ